असां मूंखे कुता ॾाढा वणंदा आहिनि असांजे घर जे आसे पासे में इलाही कुता आहिनि त उन्हनि कुतनि खे असां रोज़ु सुबुह जो खीरु पीआरींदा आहियूं सुबुह जो ऐं शाम जो ॿई टाइम उन्हनि खे खीरु पीआरींदा आहियूं उन कुते खे मां टॉमी नालो ॾिनो आहे ऐं उन उन खे मां रोज़ु सुबुह जो थोरी देरि उन खे खीरु पीआरे करे उन सां थोरो रमंदी आहियां ऐं उन सां थोरो मज़ा कंदी आहियां शाम जो बि मां किथे बि ॿाहिरि वञां ऐं असांजी घिटीअ में पहुचा त उहो कुते खे ख़बरु पइजी वेंदी आहे त मां पहुची आहियां त उहो झटि झटि डुकंदो डुकंदो मूं वटि पहुची वेंदो आहे ऐं मूंसां रमण लॻंदो आहे किथे बि ॿाहिरि वञां त घिटीअ जे ॿाहिरि ताईं छॾण बि ईंदो आहे त त हीअ मुंहिंजी मालकिन आहे उहो वञे थी पई असांजे घिटीअ में कुता ॾाढा सुठा आहिनि केॾीमहिल बि घरु केरु अणॼाणियो माण्हू ईंदो आहे त उन खे भौंकंदा आहिनि ऐं असांखे ॿुधाईंदा आहिनि की के अणॼाणियो माण्हू आयो आहे राति जो बि असांजे घर जो ध्यानु रखंदा आहिनि की केॾीमहिल बि केरु अणॼाणियो माण्हू अचे थो पियो त उन जो असांखे ॼाण पई वञे की न केरु असांजे घिटीअ में ॿियो केरु आयो आहे ऐं उन खे असां हींअर सियाणो हुजे त असां उन खे ॻूणियूं विझी करे सुम्हारींदा आहियूं त ॿाहिरि हुन खे जीअं थधि न लॻे रोज़ु हुन खे पाणी ऐं उन खे फुलिका ऐं रोटी ऐं खाराईंदा आहियूं जीअं असां पाण खाईंदा आहियूं तीअं उन खे बि खाराईंदा आहियूं अहिड़ी रीति असां उन जो ध्यानु रखंदा आहियूं